हम गाय पाल रखी हैं

सबसे पहले उठते हैं गाय को हम पैर छूते हैं गाय को हम फिर गोबर हटाते हैं वहाँ कीचड़ ना हो उसके लिए हम ईंटे का खड़ंजा हमने बिछा दिया है कि गाय अच्छी जगह सुरक्षित जगह पर अच्छे से बैठे उसको हम जिन धूप ना लगे उसको हम उसको छत पे हम त्रिपाल हमने टांग दिया है त्रिपाल के नीचे गाय बँधी रहती है जब ज़्यादा गरम होती है तो उसको हम पेड़ की छाया में बाँध देते हैं उसका सुबह सुबह हम दूध निकालते हैं दूध निकालने के बाद हम उसको घर में रखते हैं बरसात के मौसम में हम उसको हम छाया में बाँध देते हैं वो बारिश में भीगे ना अच्छी जगह बँधी रहे और जब ठंडक का मौसम आता है तो हम अच्छे से उसको कंबल ओढ़ा देते हैं कि गाय को ठंडक ना लगे ठंडक से बची रहे गाय को हर इंसान को पालना चाहिए गाय पालना हमको अच्छा लगता है हमाए घर में गाय बँधी हुई हैं हम भी पालते हैं हमारे परिवार को गाय पालना अच्छा लगता है यहाँ पर गाय सभी लोग अपने अपने घरों में गाय पाल रखी हैं सभी लोग अपने घरों में गाय की देख रेख करते हैं उनको सुबह साम चारा भी देते हैं पानी भी पिलाते हैं उसको अच्छे से देख रेख सभी लोग अच्छे से करते हैं गोबर की हम लोग अपने घरों में खाद बनाते हैं उसको हम खेत में भी डालते हैं उससे हमारे खेत की मज़बूती आती है खेत में अनाज तैयार होता है जो हम लोग खाते हैं गोबर को हम अच्छे से घर में अपने लिपाई भी करते हैं हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हम गाय के पैर छूते हैं गाय के हम सबसे उसके बाद हम गाय के नीचे से गोबर निकालते हैं गाय की हम सफाई करते हैं और उसको सुबह शाम हम नहलाते भी हैं सुबह शाम उसको चारा खाने के लिए देते हैं उसका हम दूध निकालते हैं दूध निकालने के बाद उसको घर में रखते हैं हम दूध की घर में अपने चाय भी बना के पीते हैं चाय हम दूध हम बेचते भी हैं गाय सबको पालनी चाहिए हमारे घर में गाय पली हुई है दूध का हम दही भी जमाते हैं हम माठा भी बनाते हैं हमको दही हमारे घर में सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है घी भी बनाते हैं हमारे घर में घी बहुत सारा रखा है हम दही की लस्सी भी बनाते हैं और लस्सी पीते हैं हम दूध का खोया भी बनाते हैं और जिसे उस खोये की मिठाई भी बनती है जो सभी लोग अच्छे से खाते हैं बाज़ार में बिकती है खोया काफ़ी भी अच्छा होता है भारत की सबसे अच्छी गाय है साहीवाल सबसे अच्छी गाय है हमारे घर में साहीवाल गाय पली भी है जो अच्छे से वो दूध सुबह शाम हमको देती है गाय हमारी माता है जो हम सुबह शाम गाय के पैर छूते हैं गाय सबको सभी लोगों को गाय पालनी चाहिए हमने गाय पालने के लिए एक ग्राउन्ड हमने बनवाया है जो उसी में गाय पली भी हैं